हुँ हँ हँ के बाजै छिए होटलवला बोलै छिए हँ यदि हमरा मने घरपर मेहमानसभ आएल छै मटर पनीर पनीर चाही आओर वला चाही सबकिछु चाही हमरा जे जल्दी भेजि दिअऽ हाँ सबकिछु हमरा मने भेज दिअऽ अहाँ नहि एखन तक मने भेजलिए किएक नहि भेजलिए सब समान अहाँ घर मने आइ जे हमरा आदमी नहि रहै तेँ ने कहलहुँ अहाँकेँ आओर जाएवला हमरा रहतिए तऽ अहाँकेँ हम कहतहुँ नहि ने कहतहुँ जँ मने आइ एतना मने लेट भए गेलै जब मने जे खाइएके नहि अथी रहतै तऽ कथीलए अहाँ तऽ होइ यऽ जे बादमे भेजबै भेजैके टाइममे अहाँ भेजबे ने करबै आओर बादमे भेजबै अँ आदमी नहि रहै तब ने अहाँकेँ हम कहलहुँ मने सब समान भेजि दैलए आँए मटर पनीर भेजि देतहुँ वला भेजि देतहुँ हँ सब समान भेजि देतहुँ अहाँ घरपर मेहमान आओर रहै आओर सभ रहै सभकोइ रहै सभ मने खएतिए अहाँ एखन तक नहि भेजलिए बादमे भेजिके कि करबै अहाँ जब मने खाइएके अथी नहि हेतै तऽ अहाँ बादमे भेजिके कि करबै टाइमपर अहाँ भेजबे नहि करबै आओर बादमे भेजि देबै आदमी नहि रहै घरपर अही लैके अहाँकेँ हम कहलहुँ सब समान भेजि दै ले एखन तक अहाँ नहि भेजलिए यऽ केहन एहिमे अथी हेतै मने सब मने या खएतै मटर पनीर वला सब समान भेजि देतिए घरपर मेहमान आओर रहै सभ रहै सभ खएतिए बादमे अहाँ भेजिके कि कै मने सब समान हुँ तऽ आब तऽ मने आपसे ने भए जएतै सब समान